ہمارے علاقے میں جو قدرتی وسائل سب سے زیادہ ہیں جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہے بارش ہمارا جو بہار اسٹیٹ ہے یہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ دھان کی پیداوار بہت ہی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے دھان ہمارے بہار میں اچھے لیول پر استعمال ہوتا ہے اور قدرتی وسائل دوسری چیز ہے موسم موسم ہمارے یہاں برسات کا موسم زیادہ رہتا ہے پانی کا بہاؤ زیادہ رہتا ہے ندیاں ہمارے یہاں ندیاں بہت زیادہ ہیں ندی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے پانی کا ابال زیادہ ہوتا ہے برسات میں اس لیے تمام کھیت جو ہے وہ تر رہتا ہے جس کی وجہ سے دھان کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری دوسری چیز جو مکئی کی کھیتی ہمارے یہاں ہوتی ہے بالو زمین جو ہے وہ ندی کے سائڈ والے علاقوں میں جو بلوا زمین ہوتی ہے اس میں بھی مکئی کی کھیتی کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور برسات کی وجہ سے جو دھان کی کھیتی میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دھان جو ہے بہار ہمارے ہندوستان میں دوسرا اسٹیٹ ہے جو سب سے زیادہ دھان کی پیداوار ہمارے بہار میں ہی ہوتی ہے جو قدرتی وسائل سب سے زیادہ برسات ہی سامنے آتی ہے بارش ہوتی ہے اور بارش سے پانی جمتا ہے اور پانی لگاتار ہونے کی وجہ سے کھیتی کو فائدہ ہوتا ہے جس سے ہمارے یہاں دھان کے کاروبار اور مکئی کا کاروبار بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے